गामघरमे तऽ बहुते अन्धविश्वास छै जेनाकि डाइन जोगिन भूत लागि गेलै या ककरो मोन खराब भऽ गेल तऽ कहलक कि डाइन कऽ देलक आओर जखन ककरो भूत लागल मतलब केओ जे कोनाहु करऽ लागल बदमाशी या केश तेश खोलिकऽ तऽ कहलक कि जे भूत लागि गेलै तऽ ओकरा झड़बैलए लऽ गेल लेकिन ईसब नहि करैके चाही डॉक्टरलग हुनका लऽ जाएके चाही आओर जखन ककरो मतलब पएरसबमे फोका तोका भऽ जाइए ज्यादातरमे फोका भऽ जाइए तऽ हुनका एतऽ तऽ ओ कहै छथिन जे हमरा डाइन वाण मारि देलक एनाकऽ देलक ओनाकऽ देलक तऽ ओ सब गरमिओसँ भऽ जाए छै तऽ ई अन्धविश्वासमे नहि जाएके चाही हुनका डॉक्टरके पास जाएके चाही देखाबैके चाही या तऽ ककरो ककरो साँप ताँप काटै छै तऽ साँप काटै छै तऽ ओकरा सबसँ पहिले जे छै डॉक्टरके पास लऽ जाए छै कियाकि डॉक्टरके पास लऽ जेथिन तऽ ओतऽ बचैके चान्स रहै छै आओर फूँक मतलब झराबैलए जखन लऽ जाए छै तऽ झराबैके नहि चाही ओतऽ जे छै जा जा अहाँ झराबैलए ताबत तक हुनका जे छै किछु भइओ सकै छै या तऽ अथिओ भऽ सकैए खतमो भऽ सकै छथि आओर डॉक्टरलग लऽ जेबै तऽ अहाँके डॉक्टर तुरन्ते ओकर सुइआ देथिन दवाइ देथिन या जे हेतै ओ करथिन आओर जे छै ई जे छै एगो अलग अथी छै एहि सबपर ओतेक विश्वास नहि करैके चाही आदमीके आओर भूत जे लागै छै तऽ ओहिमे जे छै भूतके जे छै मारिपीटि मारिपीटि करै छै ओहिमे नहि जाएके चाही आदमीके आओर ईसब अन्धविश्वास भेलै एकरा सबमे नहि पड़ैके चाही जाकऽ सबसँ पहिले डॉक्टरसँ देखाबैके चाही आओर डाइन जे करै छै ने से डाइन जोगिन सबकिछु नहि होइ छै आदमीके सबसँ पहिले जे छै ओकरा जाकऽ अथीसँ भगवान भगवान नहि कोनो अथी लऽ जाएके चाही आओर नहि हैत आब